तैराकी हमको बहुत पसंद थी ग मैंने नदियों में बहुत तैरा है बचपन से मुझे बहुत शौक था तैरने के लिए मैंने विश्वनाथ जी गए थे अपने भइया वइया साथ में दोस्त वोस्त थे गए थे नहाने तैरने के लिए वहाँ हमने तैरे रेस लगा था कौन आगे निकलता है कौन नहीं हमने तैरे घूमने गए तैरे तैरे के बाद में गए आगे निकले हम आगे मैं निकला था तब और लोग आ रहे थे आगे पीछे आ रहे थे वहाँ पर जाकर आधे घंटे सोता है हम लोग घूमने टहलने लगे उधर भी अच्छी लग रहा था और जैसे इलाहाबाद में गए थे इलाहाबाद में भी घूमने टहलने जैसे प्रयागराज हुआ गंगा जी हैं ना उधर भी घूमने गए थे उधर भी तैरने गए थे तैरने गए थे द वहाँ पर भी हमने बहुत तैरने की तैरे गंगा जी पार किए पार कर कर वहाँ घूमने टहलने आधे घंटे बाद उधर से भी आए थे और मैंने विश्व वहाँ गए थे इलाहाबाद में गए थे ही अब मैंने वहाँ से वहाँ से भी आए थे फिर चौकियन धाम गए थे चौकियन धाम में भी हेल्प तलाव भी है उसमें भी पोखरा टाइप है उसी किस हम लोग कई लोग अभी गए थे अभी दौड़ कर आए थे बहुत ही बढ़िया लग रहा था मुझे बचपन से ही शौक था मैंने सीतामढ़ी में गए थे वहाँ पर भी कोई सब कोई रुकता था मुझे पसंद था मैंने जीत का काय जब भी दौड़ता हूँ मैंने करता हूँ मुझे बचपन से ही जीदे मैंने बचपन से ही चलने का बहुत शौक था बोलें तो उधर मत जाओ ज़्यादा गहरा होगा हम कहे अब मेरे को आता है तैरने के लिए इसीलिए मैंने कहा हमने मुझे कोई डर नहीं हमने तैर लेंगे आज जाएँगे फिन साथ में चे गए थे फिर भी चार पाँच लोग गए थे बहुत बढ़िया लगा उधर भी घूमने टहलने गए थे हर एक जगह गंगा जी थे घूम गए थे वहाँ पर भी बहुत बढ़िया लगा रहा है इसीलिए हमने घूमने में बहुत ज़्यादा ही बचपन से ही शौक था मुझे चलो नहाएँगे घूमेंगे टहलेंगे मौज पानी मस्ती करेंगे हर एक चीज़ बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ पर सीतामढ़ी में भी बहुत बढ़िया लग रहा था विन्ध्याचल भी बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे इलाहाबाद में भी अच्छा लग रहा था चौकिया में भी इतना अच्छा लग रहा था घर जल्दी आने में मन नहीं करता सात बज जाता है आठ बज जाता आने में